हँ यदि खेलमे रूचि छै तखन तऽ जरूर तानवमुक्ति पैदा करै छै आनन्ददायक आउटलेट छै मुदा जँ रुचि नहि छै तऽ तखन की करबै ककरो बुनकरीमे रूचि छै ककरो बागवानीमे रूचि छै तऽ तखन तऽ ओ एना एक फराक भऽके कहि नहि सकै छियै खेले टा लोकके तनावमुक्तिके कारण जाहिमे रूचि लागे से काज जे होय छै तनावमुक्ति आनन्ददायक होइ छै मुदा हँ सामान्य तौरपर खेलैब जे छै ओ सबसँ बेसी तनावके तनावसँ मुक्त करै छै किआ तऽ ओ परिश्रम कराबै छै पसेना बहाबै छै तऽ जाहिर छै जे ओ बहुत रास जे एमहर ओमहरके जे अतिरिक्त विचार छै ओकरा ओकरा कम करै छै तऽ जे भी काज अतिरिक्त विचारके रोकै ओवर थिंकिंगके रोकै ओ जाहिर छै जे श्रेयस्कर होइ छै ताहिमे खेल सबसं आसान छै